आङो दाखालियो मोनसे दखाननिफ्राइ नैबे इयाररिंग्सखौ लाबोदोंमोन ओमफ्रायो बे इयाररिंग्सा एरैबाइदि कालारफुर बिराद मोजां आरो बेयाव बिराद मोजां मोजां डिजाइननि इयाररिंग्सफोर दंबावोमोन